समय रहितो जे असकता जाइए मन हमरा तऽ से खाना बनबयमे तऽ भात दालि चोखा कहिओ बना लय छी कहिओ भात दाल भुजिए बना लय छी कहियो यदि दूटा पुरुख यऽ खायवला घरमे तऽ खायवाला घरमे यऽ तऽ कोनो बात नहि छै तहन आगाँ भोजन बना लय छियै भात दालि चोखा वा तरुए बना लेइ छी किछो भुजिआ आओरो आगाँ सामग्री बहुत ईसभ बना लय छी कखनो दालि बनाबैत छी तऽ कूकरेमऽ बना लैत छी या उबालिओकऽ बनाबैत छी हमसभ भातो बनाबैत छी कुकरोमे या बालिओकऽ बना लैत छी चूल्हो पर बना लैत छी गैसो पर बना लैत छी हमसभ अपना गाँव घरमे तऽ इएह होइए अहिना बना लैत छी आ से ओहिसँ बेसी सुविधा टाइम बचइए तऽ ओहिसँ आगो भोजन बनाबैत छी कनि मीटो मछली बनि जाइए घरमे तैं तहन इच्छा रहयए मीट मछलीके तऽ मछली बनबयमे तऽ टाइम लागयए तऽ ओहिमे तऽ टाइम लागयए मीट मछली बनबयमे मसाला पिसु अपना हाथसँ ओहिमे तोरी पिसु मसाला पिसु हरदिसभ चीज ओरिआबते ओरिआबते लेट लागयए तऽ खानामे तऽ लेट कनि भइए जाइए मीट मछलीमे मीट मछलीमे खानामे लेट होइए लेकिन इएह होइए जे खाना खाइके बेरमे खेनहारसभ तऽ बहुत प्रसन्न रहयए लेकिन करयमे तऽ मेहनत पड़यए आओर तऽ मेहनत पड़इए खानामे